بائکنگ اور ایندھن کی قیمتوں کا تعلق اکثر فرد کی زندگی پر منحصر ہوتا ہے یہاں کچھ میں کچھ نکات گنانا چاہوں گا جیسا کہ اگر آپ بائکنگ کے شوقین ہیں اور پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کو اس کا مالی اثر محسوس ہو سکتا ہے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں بائکنگ کی لاگت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر آپ طویل سفر کرتے ہیں بڑھتی ہوئی پٹرول کی قیمتیں بعض افراد کو بائکنگ کی حالت میں تبدیلی پر مجبور کر سکتی ہیں مثلاً کم دوری پر سفر کرنا یا متبادل وسائل جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ایندھن کا زیادہ استعمال خاص طور پر فسل فیول جیسے کہ پٹرول اور ڈیزل فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے ان ایندھنوں کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر نقصان دہ گیسز ماحول میں شامل ہوتی ہیں جو عالمی حرارت اور موسمیاتی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں فاسل فیول کے جلنے سے گرین ہاؤس گیسز جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میتھین اور نائٹروجن آکسائڈ ماحول میں شامل ہوتی ہیں جو زمین کی سطح کے درجۂ حرارت کو بڑھاتی ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں ایندھن کا زیادہ استعمال قدرتی وسائل پر بوجھ ڈالتا ہے جیسا کہ تیل اور گیس کے ذخائر ان کی نکالنے اور استعمال کے عمل سے ماحولیاتی نقصانات ہوتے ہیں بشمول زمین کی کٹائی اور پانی کی آلودگی متبادل توانائی کے ذریعے جیسے کہ بجلی ہائڈروجن اور بایو ماس ماحولیاتی اثر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں سائیکلنگ یا پیدل چلنے جیسے ماحول دوست متبادل استعمال کیے جا سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے ایندھن کی کھپت کم کی جا سکتی ہے اور فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے مجموعی طور پر پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت اور ایندھن کا زیادہ استعمال ماحول پر منفی اثر ڈال سکتا ہے اور پائر پائیدار متبادل کی تلاش اس مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے